भई सुठी चिकित्सा जी जेकी शेवा आहे उन लाइ ग़रीबी हिकु ॿाधा आहे इहो चई बि थो सघे न बि चई थो सघे जीअं चइजे वञे इहो त कोन आहे त ग़रीब जेको आहे उन जो इलाजु कोन थो थिए अॼुकल्ह अहिड़ा सरकारी सुवीधाउनि जीअं हस्पतालूं सरकारु खोले रही आहे अहिड़ा सरकारी कार्यालय खोले रही आहे अहिड़ी सरकारी जांचुनि जूं अस्पतालूं खोले रही आहे सभिनी खां वॾी वॾी जेकियूं आहिनि अस्पतालूं राजस्थान जे अंदरि उहे खुलियलु आहिनि जंहिंसां माना माण्हुनि जो इलाजु फ्री में थो थिए जेके ग़रीब आहिनि उहो पंहिंजो इलाजु फ्री में कराए था सघनि काड ठाहिराए रही आहे सरकारु जंहिं काडनि जे ज़रीए पंजे लखे जो इलाजु माण्हुनि जो फ्री में थो थिए इहे तरीक़े सां राजस्थान जी राज्य सरकारु माण्हुनि खे सुवीधाऊं ॾेई रही आहे ऐं इहो चयो नथो वञे त ग़रीबी हिकु ॿाधा आहे जेका ग्रामीण खेत्र आहिनि जिते माण्हू रहनि पिया हुते बि हाणे सरकारु इहे कोशिशूं करे रही आहे त हुते बि सुठा अस्पताल खोले सघे सरकारी अस्पतालूं खोले सघे हुते बि माण्हुनि खे अधिक सुवीधाऊं ॾेई वञनि सुर सहुलतूं मिलनि जिते हुते माण्हू रहनि पिया थोरी ग़रीबी जेका प्राइविट अस्पताल आहिनि उते ईअं चइजो वञे थो त ग़रीब माण्हू उते कोन थो रही सघे उते लाइ उन लाइ ग़रीबी हिक ॿाधा आहे लेकिन ग़रीबनि लाइ अॼुकल्ह जी जेकी सरकारु आहे उहा सभु सुविधाऊं सुठियूं करे कढे रही आहे जंहिंसां जिन्हनि सां उहे इलाजु फ्रीअ में था कराए सघनि ऐं पंहिंखें पंहिंजे शरीर खे बचाए था सघनि इहे जेके तरीक़ा आहिनि तिन्हनि सां सरकारु ग़रीबीअ खे घटि करे रही आहे जंहिं ग़रीबी हिकु ॿाधा नथी ठहे